एहिठाम जानवरक स्वास्थ्य पर सरकार दिशसँ कोनो खर्च नहि होइत छै समय समय पर कहियो काल ओकरा जे छै से कोनो ब्लॉकसँ जिलासँ आबि कऽ से ओकरा गोटी दऽ देलकै ओकर इलाज जे छै से ब्लॉकमे डाक्टर रहतै आबि कऽ करतै जाहि प्रति कोनो ध्यान नहि छै एहिठाम जे छै से निजी प्रैक्टिस कयनिहार डाक्टर छथि जे केओ पशु रखने छथि ओ निजी पशु चिकित्सक कऽ बजा कऽ अपन पशु कऽ चिकित्सा करबैत छथि अच्छा एहिमे जे छै से सरकारी दिससँ कोनो लाभ भेटैत तऽ से योजना नहि छै सरकार दिससँ जे योजना बनैत छै से मात्र ओकरा खाय लऽ योजना बनैत छै आब जेना एहिठाम एकटा सरकारी योजना बनलै जे अहाँ पांँचटा गाय रहत तऽ सरकार शेड देत एहिठाम धांधली की भेलै जे हमरा एकेटा पशु छलै एकेटा गाय छलै ओ आनो खुटा परसँ पांँचटा गाय कऽ आनि कऽ बान्हि देलकै आ ओहि लाभ लै लऽ ओकरासँ जाँच करबा लेलक जे हमरा जे छै से पाँचटा गाय अछि ओकर जे अनुदान छलै से भेट गेलै ओकर बाद ओहि पर कतहुँ नहि छै जे ओकरा पाँचटा गाय छै तऽ योजना तऽ बनैत छै लेकिन योजना कार्यान्वित होय आंँय प्लानिङ्ग तऽ होइत छै प्लानिङ्ग इम्प्लीमेंट होय से बात नहि भऽ रहलैया एहिठाम सरकार दिससँ पशुके कोनो जांँच नहि होइत छै कोनो दवाइके व्यवस्था नहि छै कोनो समुचित हॉस्पिटल नहि छै छै जँ छैहो तऽ ओकर काज नहि होयत छै मात्र कागज पर ओ हॉस्पिटल छै कागज पर ओ डाक्टर छै एकर अतिरिक्त किछु नहि छै